हाथुराया मोनसे रोखोमनि माने माबा मोनसे दिख्रुबग्रा बा बुख्रुबग्रा नैबे रोखोम आरो बे हाथुराया बिदिनो अबेयाबा फ'वासे आदा कि जि सेरसे बेबायदि बायदि रोखोमनि अ'जन थायो आरो बे अजन जोंनो जेरै मिस्थ्रिफ्रा बायदिसिना देनाय खामानियाव बाहायो आरो मिस्थ्रिफोरना हाथुरा नङाबानो जाया बुंनो थाङोबा सिगांनि समफ्राव बा दासिमबो जों बर'फ्रा हालएवनाय समाव हालएवनानै मै होनाय समाव हाथर ओंखारनायफोरखौ हाथरफोरखौ बुख्रुबनो थाखाय दंफांनि हाथुरा बानायनानै लानाय जायो आरो बे हाथुराखौ ल'हानि हाथुरा ल'हानि हाथुराखौ बाजाराव बायनानै मोनो आरो बे ल'हानि हाथुराजों गाजोल बिदिनो न' बानायनायफ्राव गाजोल दोनाय बल्थु दोनाय बायदि रोखोम देखु देखा खालामनाय बायदिसिनायाव बे हाथुराखौ बाहायनाय जायो आरो जोंनि नखर हिसाबै मिस्थ्रिफोराथ' बाहायो खिन्थु मिस्थ्रिफोरनि अनगायैबो जोंनि नखरफोरावबो हाथुराखौ गोनांथार जायो एखमबा माबा मोनसे दिख्रुबनाय बायदिसिना दोनाय सियार थेबोल बानायनाय स'कि बानायनाय बायदिसिनाफ्राव गाजोल दोनाय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायनि बेलायाव हाथुराखौ नांगौ जायो जेरै बायदि बाकसु बानायनो थाङोब्लाबो हाथुरा नांगौ बेरेंसि बानायनायनो थांब्लाबो हाथुरा नांगौ सियार एबा मासि बानायनो थांब्लाबो हाथुरा नांगौ थेबोल एबा आरांगा बानायनो थांब्लाबो हाथुरा नांगौ हाथुरा गैयाबा जेबो खामानियाव होया हाथुराया जोंनि नखर संसार जानायाव गोबां रोखोमनि माने जोंखौ मदद होयो